جی آج بھی ہماری کیمیونٹی میں روایتی زرعی طریقوں میں سے بہت سارے طریقے رائج ہے مثلاً جس طرح کے پہلے کے لوگ اپنی مویشی جانوروں کو پالتے تھے اور ان کے بول و براز کو ایک گڑھا نما کھود کر کے اس میں یکجا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جب وہ کچھ دنوں کے بعد سڑ جاتا تھا تو وہ ایک کھاد کی شکل اختیار کر چکا ہوتا تھا اس کو وہ وہاں سے لے جا کر کے اپنے زرعی طریقوں سے اپنے کھیتوں میں استعمال کرتے تھے جس کے ذریعے سے فصل بڑی اپجاؤ ہوتی تھی اور بہت ہی بہترین طریقے سے وہ کاشت کاری کرتے تھے وہ طریقہ وہ زرعی طریقہ وہ روایتی طریقہ آج بھی رائج ہے اور چل رہا ہے اسی طریقے سے دھان کی پیداوار ہے اس میں بھی لوگ پہلے دھان کے بیج کو ایک کھیت میں ڈالتے تھے پھر اس کے بعد وہ ہرے ہرے ہرے پتوں کی شکل میں نمودار زمین کو پھاڑ کے نمودار ہوتا تھا پھر اپنی ایک مقدار تک وہ بڑا ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد اس کو ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں لے جا کر کے زمین میں چبھا دیتے تھے آج بھی وہ طریقہ اسی طرح رائج ہے جو روایتی زرعی طریقوں میں سے ہے